मॉबायल म्हाका खूब पॉजिटीव एक्सपिरीयन्स दिता कोविडार टायमान जेन्ना स्कॉलां स्कुल्स बंद आशिल्लीं तेन्ना मोबायलाक सावन आमकां ऑनलायन क्लासीस सुरू करूंक मेळ्ळें तशेंच ऑनलायन मोबायलाक तेन्ना कोविडा टायमार आमकां नोट्स बीन सगले मोबायलाचेर धाडटालीं मोबायलासून ऑनलायन शिक्षण घेवपाक पावलीं मोबायलान आमकां घरा बसून ऑनलायन शॉपींग करोंक शकता युट्यूबाचेर जायतेच विडीयो लाय वो रक टेलरींग तूं टेलरींग करूंक शकता जाल्यार कशें कट करप ताजे विडीयो कुकींग तूं कशें रांदपाक शकता वेगवेगळे श रानपाच्यो कशें करप हाजेर जायतें पळोवपाक मेळटा युट्यूबाचेर आमकां जायतीं सॉंग्स आयकपाक मेळटा हिंदी कोंकणी इंग्लीश युट्यूबाचें बरें बरें शिकपाक मेळटा नॉलेज दिता कशी लायक ट्रेडिंगा कशें करप हाचें आमकां जायतें शिकपाक मेळटा मोबायला खातीर आमी एकामेका कडेन सोंपें रितीन उलोवपाक शकता मोबायलाक आतां अनलिमिटेड कॉल्स आमकां करूंक मेळटा जायते भशेन आमी करूंक शकतात जाय जाल्यार मोबायलाचेर आम लॉंग डिसटन्स लायक दुसरे देशांनी काम करतात ताचे कडेन दोन तीन वरां उलोवपाक मेळटा मोबायल आमकां जायतें बरेपण दिलां विडीयो कॉल आसा म्हूण एकामेकाक पोवपाक मेळटा पयलींचे तेंपार जेन्ना मोबायल नाशिल्ले तेन्ना चिटयो बरोवन धाडटाले पण आतां मोबायलाक लागून जायतें वेगवेगळें आमकां उपकाराक मेळटा जशें विडीयो कॉल चॅटींग दुसऱ्या देशांनी आहाय तेंचे कडेन उलोवपाक मेळटा चॅटींग करपाक शकता मुवी पळोवपाक जेन्ना कोवीड बंद आशिल्लें मुवीज ट्वी ट्विटर बंद आशिल्लें जेन्ना मुवी आमी मोबायलाचेर डावनलोड करून पळोवपाक मेळटा अशें तरेन मोबायलाचे खूब फायदे आमकां आसतात जेन्ना आमी तुका म्हळ्या तूं कोणूय आमचो फ्रँड फॅमिली जेन्ना तो कसले फंक्शन्सां बीन आसना तेंकां आमी फोटो काडून धाडूंक मेळटा विडीयो कॉलाचे करून उलोवपाक मेळटा लॉंग डिसटन्स जे दोन तीन वर्सांनी येतात तांचे कडेन आमकां जायते वगत उलोवपाक मेळटा युट्यूबाचेर आतां तुका कसलें शिकपाक आ तुक क्वॅश्शन खबर ना जाल्या युट्यूबाचेर टायप करून कशें सॉल्व करपाचें तें कळटा मॅत्साक आमकां खूब योप उपेगाक पडटा ऑनलायन शॉपिंगा खूप फायद्याक जालां जेन्ना कोविडा टायमार शॉप बंद आसलें तेन्ना जायते लोकांनी ऑनलायन शॉपींग करूंक जायत कपडे वॅजिटेबल्स बीन भाजी बीन घेयली आसा शिकपाक आमकां खूब आवड जाला मोबायल आमकां खूब गरजेचो गरज आसा आमी फोटो काडून रोखडेंच आमकां दुसऱ्यांक धाडूक मेळटा मुवी पळोवपाक जाय जाल्या आतां थेटरां वचपाची गरज ना घरा कडेन बसून मुवी डावनलोड करून आमकां पळोवपाक मेळटा जशें तुमकां केसलें खावपाचें बीन जाय जाल्या हॉटेलांनी वसूंक नाका तूं घरा कडेन बसून ऑर्डर करून आमी ऑनलायन मोबायलाचे करून आतां डिलेवरी करूक मेळटा मोबायल आमकां खूब उपेगाक पडला लायक आत को भायर आशिल्ल्या लोकां कडेन जेन्ना पयलीं जेन्ना चिटी बरोवन धाडटाले पूण आतां ऑनलायन एक चॅटींग करूंक विडीयो कॉल कोरूंक आमी मोबायलाचे उपेग केला मोबायल आमकां जाय तें एकामेकां कडेन उलोवपाक मेळटा धा वरां पासून उलोवपाक मेळटा ऑन मोबायलाक लागून अनलिमिडेट कॉल्स बीन करूंक मेळटा मोबायला आमचो खूब उपेग जाला युट्यूबाचेर आमकां बरें बरें शिकपाक मेळटा शॉपींग करूंक मेळटा विडीयो कॉल करूंक हे जाय ते युप उपेग आमकां मोबायलाचेर आसा मोबायल चड गरजेचो आसता